ہیلو جی ہاں مبشر بول رہا ہوں سر وہ میرا دوست بول رہا تھا مجھے تو نہیں بھروانی میرا دوست بول رہا تھا اسے بھرانی ہے ٹھیک ہے میں اس سے پوچھ کے آپ کی دکان پہ آ جاؤں آپ کی شاپ پہ آ جاؤں گا میں ٹھیک ہے جی